वक़्त सां गॾु गॾु सिंधी भाषा ते केतिरनि ई ॿियनि ॿोलयुनि जो भाषाउनि जो असरु पियो आहे इनकरे उहे सिंधी भाषा में इयं रिली मिली वेयूं आहिनि जो उन्हनि खे हुन खां अलॻि करण ॾाढो ॾुखियो थी पियो आहे कारण इहो आहे की उहे अखर जेके हिंदी या अंग्रेज़ीअ में आहिनि उहे सिंधीअ में ॿार या वॾा ॻाल्हाए करे ऐं सिंधी भाषा जो इस्तेमालु कनि था जिनि सां उन्हनि खे कढणु ॾाढो तमामु घणो ॾुखियो आहे इनकरे सिंधी भाषा जा केतिराई मिसाल असां ॾेई स करे भाष ॿारनि खे हुन भाषा जे इस्तेमालु करण खे ज़ोरु ॾई रहिया आहियूं पर इहो करण छाकाणि ॻाल्हाइण में उहे अखर अची विया आहिनि माइट बि घर में सिंधी भाषा में उहे अखर ई मिलाए था छॾनि त इनकरे सिंधी भाषा ते उन्हनि जो तमामु घणो असरु पियो आहे ख़ासि करे हिंदीअ जो असरु त सिंधीअ त इयं छाप छॾी आहे जो को बि माण्हू हुन खां अलहंदो नथो रही सघे इनकरे सिंधीअ ते पंहिंजी का संस्कृति का भाषा कोन रही आहे अक्सरि ॿियनि भाषाउनि जो जीअं मराठी गुजराती उते हेॾो असरु कोने पर असांजे सिंधीअ ते ख़ासि करे हिंदीअ जो ऐं अंग्रेज़ीअ जो तमामु घणो असरु पियो आहे जिनि खे हुन खां जुदा करण तमामु घणो ॾुखियो थी वियो आहे इहो तमामु वॾो बदिलाउ सिंधी भाषा में आयो आहे सिंधी भाषा पंहिंण में पाणि ई वसीह भाषा आहे पोइ बि असां हा भाषा इस्तेमालु न करे ऐं ॿिया ॿिया वाक्य चई करे असां पंहिंजे पाण खे हुन में बदिलाउ करे छॾियो आहे इनकरे सभेई गॾिजी अगरि सिंधी भाषा जे इस्तेमालु ते ज़ोरु ॾियूं त सिंधी भाषा तमामु घणी सुठी ऐं सुपक सलूनी लॻंदी